जी मैम जी हमने मैनें आपकी सॉरी दिक्खियै सनाई ना जी जी उस्सै बास्तै में कॉल कीती तुसेंगी हां जी हां जी असें थुहाड़ी ओह् दिक्खी ओह् न्यूज़ पेपर अखबार पर पाई दी ही तुसें अमर उजाला अमर उजाला अखबार पर पाई दी ही जी जी में अमर अमर उजाला पढ़ेआ हा ओह्दे पर पढ़ी ही कि तुस मकान बेचै दे ओ इक्क जी जी अस खरीदना चाहन्ने बोह्त धन्यवाद जी तुसें थोह्ड़ा समां दित्ता कीमती असेंगी गल्ल करने आस्तै अस हां जी हां जी अस मकान खरीदना चाह्न्नें ते जिस टाइप दा असें मकान चाहिदा में थुआढ़ा अगर थुआढ़ा जिकर करां उस गल्ल दा हां जी असें एह् चाहिदे कोई तिन चार कमरे होने चाहिदे किचन थोह्ड़ी बड्डी होनी चाहिदी कन्नै ओपन च होनी चाहिदी खु'ल्ली किचन होनी चाहिदी हां जी जी दा कोई चक्कर निं ऐ मतलब दरवाजा खु'ल्ला होना चाहिदा ओह्दा ओपन होना चाहिदी ओह् कोई दिवार निं होनी चाहिदी बिच्च अगर थुआढ़ा इस टाइप दा ऐ तां बोह्त अच्छी गल्ल ऐ थोह्ड़ा बोहता अग्गें पिच्छें समझौता करगे थोह्ड़ा बोहता ऐसा कोई चक्कर निं ऐ

हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ हां कोई चक्कर निं कोई चक्कर निं बिलकुल अडजस्ट ऐ बाथरूम बड्डा होना चाहिदा जी जी बाहर पार्किंग आस्तै बी जगह होनी चाहिदी थोह्ड़ी बोह्ती जी लॉबी बी होनी चाहिदी थोह्ड़ी जी लॉबी बी होनी चाहिदी इक

जी ठीक ऐ होर बाकी जी असेंगी थोह्ड़ा चाहिदा क्योंकि थोह् रोड़ जेह्का बाहर ऐ खु'ल्ला ऐ कि मतलब टाइट टाइट ऐ हां जी ठीक ऐ जी असें पंजी त्रीह् लक्ख दे बिच्च गै चाहिदा ठीक